हाँ हम जाइ छियै जहाँ अलग भाषा बोलल जाइ बाजल जाइ छै जैसे नेपालमे नेपाली बोलल जाइ छै तऽ वहाँपर हम यात्रा करै छियै वहाँपर जे छै मदति थोड़ा बहुत मदति दिक्कत होइ छलै वहाँ पर जे छै नेपाली भाषा बाजल जाइ छै ने वहाँ हमसब भारतीय छियै तऽ हमरा सबके दिक्कत होइ छै वहाँपर हिन्दी बोलै छै तऽ नेपाली सब मतलब नहि बुझै छै अइ सबके खातिर जाइ छियै हमरा सबके मतलब कोइ कोइ जे छै हिन्दी मतलब बोलै छै तकरासँ फेर बात करल जाइ छै आओरर वहाँपर जे छै हिन्दीमे या तऽ इशारामे बात करल जाइ छै मतलब बहुत जादा सामना करै पड़लै वाधा भी पड़लै दिक्कतो भेलै अइसन नहि छै कि दिक्कत नहि भेलै तऽ एहेन लोक शुरुआत करै छै तऽ बात करैमे जे छै ने वहांपर लोकसँ मतलब जे इशारासँ समझै से ओकरा उस तरहसे मतलब बात करल जाइ छै से खातिर कोनो दिक्कत नहि छलै वहाँपर बाधा छलै तऽ दोसर कंट्रीेमे की होइ छै ने दिक्कत होवे ने करै छै अलग अलग भाषा बोलल जाइ छै भारतमे अलग अलग भाषा बोलल जाइ छै नेपालमे अलग बोलल जाइ छै तऽ नेपाली सबसँ बात करैमे थोड़ा बहुत जादा मतलब दिक्कत मतलब हुवऽ पड़ै छै सामना करै पड़ै छै आओर मतलब लोक सब मतलब समझाबै खातिर कोइ कोइ छै जैसे वहाँपर भी हिन्दी भी बुझै छै जैसे कोइ कोइ मतलब हिन्दी बुझै छै आओर ओकरेसँ मतलब बात कैरके मतलब बात करल जाइ छै आओरो मतलब जगह उगहके बारेमे बात करल जाइ छै जैसे लहान एक जगह छै जहाँपर आँखके इलाज होइ छै तब से खातिर वहाँसँ बात कैरके आरामसँ मतलब जाइ छै आओर थोड़ा बहुत दिक्कत कठिनाइ तऽ होबे करै छै ठीक छै